اتر پردیش میں دستکاری کے شعبے شعبے کو جو درپیش چیلینجیز ہیں فنون کو اتر پردیش میں فنون اور دستکاری کے شو شعبے کو درپیش چیلینجیز ہیں ہیں ان کو قدرے شناسی اور رسائی پہلے تو انسان قدر اس کی جب جانتا ہے اس میں ٹائم لگا دیتا ہے وقت پہ اس کی قدر نہیں کرتا ہے اس کو اگر اس کو وقت پر اس کی قدر ہو جائے تو وہ کافی کچھ حاصل کر سکتا ہے لیکن جب وقت نکل جاتا ہے تب انسان کو اس کی قیمت اور اس کی ق قدر معلوم چلتی ہے تب انسان کہتا ہے کاش وقت پہ میں سمجھ گیا ہوتا ایں پھر اس کو بعد اگر انسان وقت پہ سمجھ بھی جاتا ہے تو اس کی رسائی بہت دفعہ مشکل ہوتی ہے اس کے ٹریننگ سنٹر دور ہوتے ہیں یا آنے جانے کا سادھن نہیں اچھا ہوتا ہے تو رسائی بھی کہیں نہ کہیں یا گورمینٹ اچھے ٹیچرس نہیں اچھا انفراسٹرکچر نہیں دے پاتی ہے رسائی بھی ایک چلینج ہے چھوٹے شہروں میں نہیں ہوتا ہے بڑھا ہر چیز بڑے شہروں میں ملتی ہے تو انسان رسائی بھی نہیں ہو ہو پاتی ہے تو یہ دو چیلینجیز ہیں